हैलो ठीक तुस सनाओ अच्छा होर कुत्थें ओ अच्छा ते ओह् मिगी सना दे हे कि कोई पार्टी ऐ कोई धाम धूम रक्खी दी घर अच्छा किन्ने बंदें दी धाम ऐ अच्छा पंज सौ ते ओह् भी बड़े बड़ी बड्डी धाम ऐ तां फ्ही रक्खी दी तुसें हां केह् केह् भी शैल धाम ऐ कोई मेन्यू मून्यू शैल रक्खना पौना ऐ नी ते ऐ कोई थुआढ़े दमाकै च केह् केह् बनाना जां फ्ही ऐं अच्छा अच्छा हां भी होर बी बंदे करने पौने इक अं'ऊ गै शेफ ते बाकी होर बी स्टॉफ करना पौना तां बी अगर पंज सौ बंदे दी धाम ऐ ते अच्छा ठीक कुत्थें घर गै रक्खी दी जां बाह्र रक्खी दी कुदै अच्छा ते भी मतलब इ'यां खाने रुट्टी बी रक्खनी पौनी ते बाद च फ्ही मिट्ठा मुट्ठा ओह् बी रक्खना पौना ठीक ऐ ठीक ऐ तां भी हां ते पैसे पूसे दा स्हाब कताब फ्ही तैल्लू करगे जां फ्ही हून करी लैचे ठीक ऐ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ भी मिलने आं मिलने आं शामीं फ्ही करी लैने आं केह् केह् बनाना केह् केह् नेईं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ खरी भी